हाँ मैं अपने इतिहास में हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं संस्कृतियों से प्रभावित हुआ हूँ हिंदी भाषा एक प्रचलित भाषा है जिसे पूरे भारत में बोली जाती हैं और साथ ही उसे सभी लोग जानते भी और समझते भी हैं हिन्दी भाषा को हम लोगों ने पढ़ा भी है और यह मेरी शिक्षक मातृभाषा भी हैं साथ ही साथ संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृति अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति रीति रिवाज होते हैं जो कि अपने राज्यों में प्रचलित होती है और अन्य भाषाओं में मुझे महाराष्ट्र की मराठी भाषा का भी ज्ञान है क्योंकि मुझे मराठी भाषा भी आती है और मैं महाराष्ट्र की संस्कृति को अच्छे से जानता भी हूँ ये इससे मैं प्रभावित भी हुआ हूँ क्योंकि मुझे मराठी भाषा बहुत अच्छी लगती है